हलो हा जी जी मूंखे सामानु खपे मुक मूंखे सामानु खपे मूंखे ॾह किलो अटो खपे हा ॿ किलो चणनि जी दाल किलो मुङनि जी दाल किलो मुङनि जी दाल हा अधु किलो बेसण अधु किलो अधु किलो मैदो अधु किलो पापड़ अथव अछा अछा अछा हा त चङो ॿियो मूंखे हो खपे छा चइबो आहे हो हो छ मुङनि जी दाल अथव छिलके वारी अछा उहो ॾेई छॾिजो ॿियो हो ॾेई छॾिजो साबुणु अथव तव्हांखे हिकु किलो हिकु हिकु किलो हिकु किलो हा हिकु किलो मुङ लक्स लक्स साबुणु खपे हा पिंक वारो पिंक वारो गुलाबी गुलाबी खपे गुलाबी हा गुलाबी वारो हा ॿ खपनि ॿ ॿ ॿ हा हा ॿियो वरी पोइ ॿियो ॿियो छा छा अथव तव्हांखे अछ अछा अछा ॿियो अट अटो अथव अटो लिखायोमांव तव्हांखे मां अछा अटो लिखायो आहे अछा ॿियो छा चइबो आहे सर्फ़ साबुणु सर्फ़ सर्फ़ अथव एक्सिल हा सर्फ़ इअ हा हा सर्फ़ एक्सिल ॿ किलो हा ॿ किलो एक्सिल सर्फ़ ॾिजो ॿ किलो टाइड ॾिजो ॿ किलो खंडु ॾिजो हा ॿ किलो खंडु खंडु अथव न हा ॿ हा ॿ किलो खंडु ॾिजो ॿियो मूंखे हा हा ॿियो गीहु अथव रिफ़ाइंड न न रि रिफ़ाइंड वारो हा फ़ॉरचुन वारो ॿ किलो खपे हा ॿ किलो बैल कोल्हू ॿ किलो बैल कोल्हू खपे अछा ॿियो मूंखे छा खपे गीहु अथव देसी गीहु ढाई हा हा अढाई अढाई अढाई सौ ग्राम ॾिजो इहो अमूल वारो अढाई सौ ग्राम थी वेंदो ॿियो खसखस अथव ठीकु आहे बसि पंजाह पंजाह ग्राम खसखस खपे बसि ठीकु आहे मु मूंखे गोॾनि में सूरु आहे न तव्हां मोकिली छॾींदा न छोकिरे जे हथ

अछा अछा ठीकु अछा अछा हा शाम जो मोकिले छॾिजो शाम जो हा हा हा हा ठीकु आहे हाली इहो ई खपे सामानु हा ठीकु हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे हरि ओम हरि ओम